हमारे पास जो बाइक है वो पल्सर है लेकिन हमें जो जो मेरी सपनों की जो बाइक है वो आर्यन फाइव इसे हमें लेना है अगर हमको कहीं से बाइक से यात्रा करना है तो बाइक से यात्रा मतलब राइडिंग करने के लिए बहुत सारी एक अच्छी बाइक में जैसे कि अपाची या के टी अम या आर वन फाइव ये सब जो राइडिग राइडर लोग चलाते है इस बाइक को उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह बाइक में स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है और एक राइडर बनने के लिए या जो है अच्छे से चलाने के लिए ये बाइकें सुविधाजनक होती है और हमें ऐसे बाइक का चुनाव करना चाहिए चल यात्रा बाइक से यात्रा कर के लिए कि वो कम से कम ऑयल खाए और अच्छे से अच्छा एवरेज दे ये सब चीज़ें चुनाव करके जो है बाइक से से यात्रा करके अपने मनोरंजन कर मनोरंजन के साथ साथ अपना जो है अपना कहीं भी घूम सकते है और राइडिंग राइड मतलब राइडर एक बन सकते हैं हमारे सपनों की जो बाइक है वो आर वन फाइव है